आं दखानाव मोनसे चारजार बायदोंमोन आरो बाजौ रांनि चारजार खौ आं मोजां मोन्नानै बायदोंमोन आंनि मबाइल जों मिलायगोन सान्नानै आं बायदोंमोन नाथाय जि गाज्रिना चारजारा नायबाय आङो न'आव लांनानै साला चार्ज आनो खाना खनसेबो खाना माने एक घन्टा ख्लायजोंसो बिस पारचेन्ट लाय जायो आरो जि गाज्रि आरो केबोलाबो माबा बिदिनो जिलायनाय गोनां आरो प्लासटिक नुजालायनाय ओमफ्राय चारजाराबो एसे फुराना बादिसो आं लाबोबोदोंमोन बेखौ बायनानै हाखु दाखु जाबायना लाबोनायाव बिखायनो मोजां नायासैमोन नायफैबाय असाइसो चारजारानो चार्ज आनो खाना जि गोबाव गोबाव लायो आरो मबाइल खौ जा दुंहोयो आरो बे चारजारा बिखौ होनांगौब्ला मबाइलासो गाज्रि जानाय आरो बिखायनो आं बेनि रेटिं खौ फाइब रेटिं यावहाय वान ल' होनाय जागोन आरो मानो बेबादि गाज्रि प्रदाका दस्रानावबो दाथांथों आरो दस्राफ्रा दाबायथों बे प्रदाक आ मोजां नङा बे चारजाराबो थिक नङा आरो बिखायनो नोंथांमोना चारजार खौ मोजां बाय आरो गोबां नक्लि प्रदाक फोरा दा बाजाराव एभेलेभेल जाना दं बिसोरो खिथायो जायो होन्नानै नाथाय जाया आरो नंखाय दुब्लिगेट सोमोन बियो बेनो आरो